योगा में नंढनि ॿारनि खे अलॻि टाइप सां इन करे योग सेखारियो वेंदो आहे त उन्हनि जूं नसूं मज़बूत थी सघनि ऐं वधंदड़ ॿार थींदा आहिनि त उन्हनि खे इन करे अलॻि टाइप सां योगा सेखारी वेंदी आहे ऐं इन खां पोइ जेके यारहं ॿारहं साल खां वधीक उमिरि जा ॿार थींदा आहिनि उन्हनि खे अलॻि सेखारी वेंदी आहे त पोइ थोरो घणो सामान खणी या पंहिंजे बदन खे नसुनि खे मज़बूत करे सघन ऐं उन पंहिंजी हष्ट पुष्ट थी सघन ऐं हुननि ताक़त हुन में अची सघनि तंहिंखां पोइ बुज़ुर्गन जी जेका आहे वॾी उमिरि में उन्हनि जा गोॾा ऐं नसूं जाम थी वेंदियूं आहिनि हलण करण में ॾुखियाई थींदी आहे त उन्हनि खे अहिड़ी इन टाइप सां योगा सेखारी वेंदी आहे ताकी उन्हनि जी नसूं खुलनि ऐं उथण विहण में जेके गोॾनि जो सूर थो थिए त उन में उन्हनि खे फ़ाइदो थिए इन करे उन्हनि खे इन तरीक़े जी योगा सेखारी वेंदी आहे ऐं सभिनी जी अलॻि अलॻि थींदी आहे